अॼु हर नागरिक जी हिकु बुनियादी जवाबदारी थी बणिजे त हू सरकार जो ध्यानु थोरो सित सुधार जहिड़ी तरह अस्पतालूं ऐं योगा संस्थाऊं न छिकाए अॼु बीमारियूं एतिरियूं वधी वयूं आहिनि इलाजु एतिरो महांगो थी वियो आहे त माण्हू ॿियनि मुल्कनि ॾांहुं वञण जी था सोचनि हिन खां सुठो त सरकार भारत में ई जीअं लंबियूं क़तारूं थोरी हास्पटलियुनि में साफ़ु सफ़ाई ऐं डॉक्टर जी थोरी नाफ़रमानीअ ॾे ध्यानु ॾे त जीअं माण्हू हिते ई इलाजु कराइनि ऐं भारत जो पैसो भारत जे ई कमु अचे